یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی جڑوں سے جڑا رہنا چاہتا ہے تو میں بھی اپنے آبائی وطن سے یعنی جو میرا گاؤں ہے وہاں سے میں آج بھی اتنی منسلک ہوں کہ مجھے اُس سے کوئی دور نہیں کر سکتا وہاں کی یادوں سے وہاں کی باتوں سے کوئی بھی مجھے وہاں سے الگ نہیں کر سکتا کیوں کہ بچپن بچپن کا جو دور تھا میرے گاؤں کی جو ثقافت وہاں کی بولی ٹھولی رہن سہن وہاں کی کچی سڑکیں دھول بھڑی سڑکیں اور کچے گھر اور وہاں کی زبان کی مٹھاس وہاں کی شادی بیاہ راتوں میں جھینگر کا بولنا سیّار کا بولنا وہ کویل کی میٹھی آوازیں وہ گنّے کے رَس کا جو نکالا جانا اور یہ سب چیزیں مجھے آج بھی یاد ہیں اور مجھے اپنی طرف مائل کرتی ہیں کھینچتی ہیں وہ باغوں سے آموں کا چُرا لینا اور امرود کی باغوں میں گھس کر جو وہاں کے رکھوالے ہیں اُن کو چھیڑنا یہ ساری چیزیں آج بھی مجھے یاد ہیں اور میں اُس دور سے نکلنا بھی نہیں چاہتی کیوں کہ میرا جو بھائی ہے اور میں ہم دونوں کی بچپن ایک دم الگ ہے کیوں کہ وہ شہر میں پیدا ہُوا وہ شہر کی زندگی اُس نے پائی اور جب کہ میں گاؤں میں ہی پیدا ہوئی اور میں نے گاؤں کی جو زندگی ہے وہ پائی بچپن میں تو ہم دونوں کے جو بچپن ہیں بچپن کے دور ہیں بالکل ہی الگ ہیں کیوں کہ وہ شہری ہے اور میں گاؤں دیہات تو میں جب دیکھتی ہوں پیچھے مُڑ کر تو

جو مزے میں نے اپنی زندگی میں کیے یعنی بچپن میں کیے وہ شاید میرے بھائی کو نہیں ملا اور اُس کو مل بھی نہیں سکتا تو وہی چیز ہے کہ یہاں کی شہر کی چکنی سڑکیں یہاں کے لوگ باغ تو وہ چیز نہیں ہے نا جیسے گاؤں میں ہوتا ہے تو وہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں میں آج بھی یاد کرتی ہوں اور وہ چیزیں میرے ذہن میں رچ بس گئی ہیں جسے میں الگ نہیں ہونا چاہتی اور وہ کیا نام ہے ہم جولیوں کے ساتھ کھچڑی کا پکانا پھر اُن کو مل بیٹھ کے کھانا وہ گڑیا گڈو کا کھیل کھیلنا وہ بچوں کے ساتھ چھپن چھپائی وہ غلّی ڈنڈا وہ ٹائر کے ساتھ کھیلنا وہ چیزیں آج بھی مجھے یاد ہیں تو مجھے کوئی بھی اپنے گاؤں یا میرے آبائی وطن یا میری جڑوں سے الگ نہیں کر سکتا اور رہ رہ کر مجھے اُس کی یادیں کر سکتی ہیں اور ایک ملال سا ہوتا ہے کہ ہم کیوں بڑے ہو گئے کیوں اُس دور سے نکل آئے کیا کیا وقت ہمیں دوبارہ سے کیا نام نہیں لے جا سکتا تو یہی ساری چیزیں ہیں جس سے ہم نکلنا نہیں چاہتے ہم اُنھیں مس کرتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے ہیں کہ ہمارا بچپن کیسا تھا آپ کا کیسا ہے تو یہی ساری چیزیں ہیں کہ انسان ہمیشہ اپنی جڑوں سے جُڑا رہنا چاہتا وہ الگ نہیں ہونا چاہتا کیوں کہ یہی اُس کی شناخت ہے یہی اُس کی پہچان ہے